हा मां ज़रूरु चाहींदमि की अख़बार में महिलाउनि जी लाइ विशेष खंड हुजे जंहिं करे महिलाउनि खे कंहिं बीमारी खे इलाही शयुनि जे लाइ रेसपी जे लाइ ख़बरु हली सघे और हू घरेलू उपचार लाइ बि हुन ॾे ख़बरु हली सघे रेडियो में बि हिकु अलॻि खंडु हुजणु खपे जंहिंमें महिलाउनि खे इलाही तरीक़नि सां मदद थी सघे जे कॾहिं कॾहिं महिलाऊं कुझु ॻाल्हियुनि ते खुली करे न ॻाल्हाए पाइनि थी ऐं रेडियो में हिकु हिनखे जे लाइ खंडु हुजणु घुरिजे जंहिंमें महिलाउनि खे सभिनि ॻाल्हियुनि जे बारे में सुठी तरीक़े से खुली करे ॿुधाए सघे जंहिं करे महिलाउनि खे हर शइ जे लाइ हिकु हिते हुते न भॼणो पए और महिलाऊं जे मुद्दनि लाइ इलाही का कार्यक्रम समर्पित आहिनि इलाही पत्रिका जीअं दैनिक जागरण टाइम्स ऑफ़ इंडिया अमर उजाला जंहिंमें महिलाउनि जो हिकु अलॻि पेज हूंदो आहे जंहिंमें हुननि खे इलाही रेसिपी जे बारे में और घरेलू शयुनि जे बारे में इलाही डिटेल में ॿुधायो वेंदो आहे जंहिंखे उनखे ॾाढी मदद मिलंदी आहे